हैलो पिंड बलूची जी हा मां लाजपत नगर मां ॻाल्हायां थी पई हा मूंखे तव्हांजो हिते टेबल बुक कराइणी आहे मुंहिंजो फैमिली जो भाउ जो बर्डे आहे हुन में लॻभॻि चालीह माण्हुनि जो प्रोग्राम कंदासीं असां असांखे का घटि में घटि अठ टेबल त खपनि ई खपनि ऐं तव्हां वटि चालीह माण्हुनि जो अरेंजमेंट करे करे हिकु मूंखे ॿुधायो की घणो खां इहो लॻंदो ऐं असां तव्हांखे मैन्यू मोकिलियूं था पिया मैन्यू में मूंखे अॻ में स्टार्टर खपनि वरी पोइ स्टार्टर खां पोइ दालि मखनी शाही पनीर चावल रोटी सलाद इहे सभु थींदो आहे ऐं कोल्ड ड्रिंक्स थींदियूं इहे सभु असांखे खपनि ऐं असां चालीह माण्हुनि जो पूरे तव्हां वटि पार्किंग जी व्यवस्था आहे ऐं घणो लॻंदो असांखे इन सभु शयुनि जी ॿुधाइजो ऐं घ असां चओ त तव्हांखे एडवांस खपे पेमेंट त तव्हांखे एडवांस ॾेई छ्ॾंदासीं ऐं तव्हां बाक़ी चओ त हुन महिल पेमेंट कंदासीं ऐं घणी टेबल असांजी टेबल बुक करणी आहिनि ऐं की तव्हां असांखे ॿुधाए सघंदा आहियो की केतिरा अठे लॻे असांजी प्रोग्राम आहे अठ खां ॾह वजे ताईं थींदो असांजो प्रोग्राम इहो प्लीज़ असांखे ॿुधायो की असां तव्हां वटि अचूं